असांजे सिंधी समाज में हरुको पंहिंजे नियाणिअ खें ॾाजो ॾींदो आहे ऐं ॾाजे मे ही घणनि ई किस्मनि जा कपिड़ा लट्टा सोन जेवर सेंडल ऐं पैसो रोकु ऐं पंहिंजी क्षमता अनुसारु हीरा जेवरात जाम कुझु ॾींदा आहिनि